सहरसा जिलामे प्रमुख स्थानमे सभसँ पहिलुक सहरसासँ कनिए दूर हटिके छै मत्स्यगन्धा तकर बाद सहरसासँ अठारह किलोमीटर दूर महिषी छै ओकरे महिषी तारास्थान ओकरे बगलमे कारूबाबा स्थान छै देवना छै नकुचा छै कन्दाहा छै इएहसभ अछि